इक होंदी फिक्शन ते इक होंदा नान फिक्शन फिक्शन होई गेआ जेह्ड़ी आपें बनाई जंदा ऐ जेह्ड़ा इ'यां इमैजिनेशन होंदी ऐ ओह्दे बिच्च जेह्दे बिच्च असलियत कोई निं होंदी ते नॉन फिक्शन होंदी जेह्ड़ी असलियत बिच्च अधारित होंदी जियां कि कोई हसदी चीज़ होई गेई ओह्दे उप्पर जियां कोई क्हानी लिखदे ऐ ओह् होंदी नॉन फिक्शन ते जेह्ड़ी अपनी इमैजिनेशन बगैरा होंदियां सूरज सूरज जो बी अस सोचने आं कोई बी जादू जूदू एह् चीज़ां बिच्च एह् चीजां होंदियां फिक्श न एह् स्टोरियां होंदियां न फिक्शन ते जे अगर में तोआनू अगर इक दस्सां फिक्शन केह्ड़ी ऐ ते नॉन फिक्शन केह्ड़ी ऐ ते फिक्शन बिच्च अस दिखदे आं कि फिक्शन बिच्च में दिक्खी दी इक स्टोरी इक क्हानी में दिक्खी ही ओह्कड़ी हैरी पाटर दी ओह्दे बिच्च बंदे कोल जादू होंदा ओह् अलग अलग तरां दे जादू करदे अलग अलग लोकें कोल अलग अलग शक्तियां होंदियां ते ओह् चीजां जेह्ड़ी असली बिच्च शायद गै नेंई ऐ ते ओह् चीजां गी अस आक्खने आं फिक्शन नॉन फिक्शन बिच्च में इक क्हानी दिक्खी ही गदर गदर बिच्च जियां कि जिल्लै इंडिया ते पाकिस्तान दी जेह्ड़ी लड़ाई होई ही ओह्दे बिच्च अलग अलग परिवार जेह्ड़े हे जुदा होई गे हे प्यार मुहब्बत करने आह्ले लोक हे किन्ने परिवार हे किन्नी फैमलियां ही सारे जुदा होई गे हे इक दूए कोला दा अलग होई गे हे सारे बक्ख बक्ख होई गे हे इक दूए कोला दा ते कुछ लोग इंडिया च रौंह्दे हे ते कुछ लोग पाकिस्तान गै रेही गे ते ओह् लोग अपने कोला दूर होई गे उं'दा पूरा टब्बर अग्गें पिच्छें होई गेआ ते उस दरान केह् होएआ बड़े फैम परिवार होए टब्बर होए बरबाद होई गे गरीबी बिच्च उ'नें कि मतलब कि रुलना पेआ उस बेल्लै एह् मूवी बनी ही गदर जेह्दे बिच्च किते ना किते असलियत दस्सी दी कि किन्ने प्रेमी अग्गें पिच्छें अलग होई गे हे फिर बाद च ओह् मिलदे ऐ ते बाद च फिर ओह् उसी फिर तू बचान जांदा ऐ लेकिन इक मूवी होर ही जेह्ड़ी बिक्रम बत्रा आह्ली ओह्दे बिच्च आर्मी आफिसर होंदा ते ओह् श्हीद होई जंदा उत्थें युद्ध बिच्च लड़ाई लड़न जांदा ते उत्थें ओह् श्हीद होई जांदा ते इक एह्कड़ी बी क्हानी ही ते में आक्खनी आं के में नॉन फिक्शन फिक्शन तो जादा नॉन फिक्शन जादा पसंद ऐ कि जेह्दे बिच्च असलियत होगी एह् निं ऐ कि कुछ बी तुसें फड़ मारी लेई कि नां कोई ओह्दा सिर ऐ ते नां कोई पैर ऐ कोई चीज़ दी बजह् होनी चाहिदी हां फिक्शन जेह्ड़ी क्हानियां होंदियां एह् दिक्खने बिच्च काफी इ'यां चंगी लगदियां कि हां भाई हून अग्गें केह् होना ओह्दे अग्गें केह् होना पर लेकिन ओह्दे बिच्च कुछ बी असलियत निं होंदी ते में अगर में अपनी गल्ल करां ते में असलियत बिच्च भरोसा रक्खनी आं कि भाई चीज़ असली होए ते में में उन चीजां बिच्च जादा इंट्रस्ट लैन्नी कि जियां में गल्ल करां में अपनी सोचा नी के में अपनी इक बुक लिखां कताब लिखां में अपनी जेह्दे बिच्च में अपनी क्हानी लिखां क्योंकि जित्थें तक में दिक्खे दा ऐ में इंट्रस्ट लैन्नी आं कि जेह्ड़ी में कताबां पढ़ां ओह् नॉन फिक्शन होए फिक्शन बिच्च में में इन्ना इंट्रस्ट निं रक्खनी आं ते नॉन फिक्शन बिच्च जियां ओह् लोग अपनियां क्हानियां दसदे पूरी अपनी जो जो उंदी जिन्दगी बिच्च होएदा ऐ ओह् ओह् सब सुनना चाह्न्नी आं में कि केह् ओह् करदे हे केह् उंदे कन्नै पूरी जिन्दगी ऐसा मतलब केह् दिक्खेआ जेह्ड़ा एह् कताब लिखी ते हून में बी कोशिश करा नी आ में बी अपनी इक कताब लिखां ते उस कताब च ओह् सब कुछ लिखां जो बी में अपनी जिन्दगी च दिक्खेआ केह् नेईं दिक्खेआ में नॉन फिक्शन नॉन फिक्शन असलियत होई गेई इक तरह् तू असलियत बिच्च में जादा ओह् भरोसा रक्खनी आं ते में एह्दे बिच्चूं इयो सिक्खेआ कि जियां किते ना किते में एह् मूवियां दिक्खियां क्हानियां दिक्खियां ते ओह्दे बिच्च में दिक्खेआ कि जो मज़ा नॉन फिक्शन च ऐ जेह्ड़ी चीज़ असलियत बिच्च दिक्खने बिच्च ऐ ठीक ऐ ओह् चीज़ अस ओह्दे बिच्च निं दिक्खी सकने कि हां भाई ते एह् ऐ ओह्दे बिच्च मज़ा बेशक होगा लेकिन ओह्दे बिच्च सानूं किसे दा क्हानी ते निं पता चलनी इक इक इमैजिनेशन ऐ ओह् साढ़ी जो असलियत बिच्च शायद नेईं होई सकदी लेकिन जिसलै अस नॉन फिक्शन बिच्च दिक्खने आं ते ओह्दे बिच्च सानूं अगले दी पूरी क्हानी पता चलदी कि अगला अगले ने पूरी अपनी जिन्दगी च केह् कीता केह् नेईं ते मेरा मेरा नज़रिया इ'यो ऐ फिक्शन ते नॉन फिक्शन उप्पर ते इयो में सिक्खेआ कि नॉन फिक्शन च जेह्ड़ी ऐ ओह् काफी पूरे इंसान दी पूरी जिन्दगी दे बारे च सानूं दस्सी ओड़दी ऐ